हैलो हां जी केह् हाल चाल ऐ एह् लग्गे दे कम्म बोलिए सर केह् चाहिदा हां जी हां बदाम बी थ्होङन अखरोट बी ऐ बी ऐ सौंगी बी ऐ बदाम बदाम लाए दे चौदां सौ रपेआ किलो कागज़ी बादाम बधिया बदाम कश्मीरी हा अखरोट बी हैन ओह् कश्मीर चंद दा बी ऐ ते नीम चंद दा बी ऐ देसी बी हैन देसी बी ऐ कागज़ी बी ऐ

देसी चार सौ रपेआ किलो ते कागज़ी सत्त सौ रपेआ किलो कोई गल्ल नी मित्तरा भेजी ओड़गे तुगी बी नुहें गी बी भेजी ओड़गे हां सौंगी बी ऐ नेईं लाल बी ऐ सैल्ली बी ऐ तुसें केह्ड़ी चाहिदी ओह् गल्ल कर सौंगी चला दी बारां सौ रपेऽ किलो हा हां काजू बी ऐ सबेल्ला सबेल्ला आएओ नी थोह्ड़ा आहो कोई ञारां बजे दा पैह्लें पैह्लें आई जाएओ नी

नेईं लोह्ड़ा मेरे कोल बी ऐ